जोंहा नै दा कारेन्ट मोन्दोंब्लाबो जि एखमब्ला जानाय लोंनायाव गोमोरलाङो जानो लोंनो असुबिदा जालायलाङो एखमब्ला जानाय समाव स्रोब गोमोरलाङो कारेन्टफ्रानो टर्सफोर लाफ्लाङाबाथ' दिगदार जायो अबाव मोनगोन अबाव मोना जालायो अरफोरखौनो दा जाहा न'खरफोरावबो माबाफोरबो गैला गोदोनि बादि बाथि बुथिबो गैला लेम्पबो गैला जेबो गैला दा ओरैनो बे कारेन्टखौनो आसा खालामनानै थाबाय दा ओमफ्राय दा कारेन्ट गैयाब्लानो खोमसि मोनो दरसिसि मोनो कारेन्ट थाब्लासो स्रां मोनो बेखौबो मोनफ्लायबाय थाया एखमब्ला स्रोब गोमोरना होयो जानाय समावनो ओमफ्राय गोमोरना होब्लाथाय अबाव मोनगोन अबाव मोना अर दै जालायनोसै थाबासो थाबाय थायाब्ला बिदिनो कारेन्टआबो मोजांब्लासो मोजां मोजां नङाब्ला दिन मोजांब्लाबो दामानि दिन मोजांखाय इसे थायो आरो दिन मोजांब्ला इसे दिन गाज्रिब्लाथ' मोननायानो जाया कारेन्टफोरखौनो स्रोब स्राब गोमोरो गोदोनि दिनाव खस्थ' जाबोनायखौ होननांगौब्ला आयै फिसा लानानै जोंनि खस्थ'खौ होननांगौब्ला मेगनाव मोदै खुगायाव खुदैसो ओंखारलायलाङो फिसानो माइरंआ दस किजिखौनो बोरै मोनगोन बोरै मोना मा फानना मोनगोन मा फाननानै मोना जालायो फिसाफोरखौ खांनायाव जि खस्थ'यै खांबोबाय फिसाफोरखौ दा खुनुरखमै फेदेरबाय हनै साख्रिबो गैया बाख्रिबो गैया खुनुरुखम नारा नाथार इसे फोरोदोंमोनलाय फिसाफोरखौ दा गेजेरखौ ओमफ्राय हनै दा खामानिबो गैया माबो गैया ओरैनो बेखार गोदो हायिखौनो बुथुम बुथाम बुथुम बुथाम खस्थ' खालामनानै फोरोंनानै इसेसो गाव माबानो आन्था गसंनथानो आन्था फिसा फिसौफोर मोनब्लाबो जागौमोन मोना खामानिफोरखौबो ओरैनो गारिसो सालायनानै जालाबायो माबा जेराव खोनायो बेवहाय हास्थायबायो खाफालसो गैयानामा गथ'आनो जाजाया ओरै थांलाय ओरै फैलाय नागिरबायब्लाबो जेराव खोनायो बेवहाय माबा गारो आरो गारनायालाय थाबायो थाखा फैसा गारोब्लाबो खाफालाव गैयिखाय जायानामाथाय बिमाफोरजों बिफाफोरजों उन्दैयावनो सहायनानो जाबोनांबाय बिबो खस्थ'नो फिसाफ्राबो आलो गोजोनखौनो मोनजायासै ओंखामखौ खब'सेखौनो ओंखाम बोथिसेयानो सानफामानि नागिरब्लासो माइरं सेरसेखौनो मोनामोन गोदोनि दिनाव जोंथ' जेबो माबानो रोंला नालाय थाबायनो रोंला नालाय ना लायबाय साम' लायबाय बेफोरजोंलाय अबेहायथो मोनब्ला मोनबाय मोनाब्ला थाबाय फिसाफ्रा ओरैनो थासुमलिफोर मोनब्ला थासुमलिफोरखौनो बायनानै जाहोहैबाय फिसाफोरनो आयै फिसा खांनाय समाव जि खस्थ' जादों अबाव मा फिथाय मोनगोन मा फिथाय मोना जालायो नागिरबायनानै जाहोनाया फिसा उन्दै उन्दैजों बोरायाबो जौ लोङोमोन जोंना गोदो बिदिनो जौफोर लोंबाय जानाय लोंनायफोरखौ खस्थ'बो नालाय नागिरनोबो अबाव मा मोननो बिबो नागिरनानै बारा जाहोनो रोंलाबायामोन आरो मालायफोरनि बादि बिदिनो खस्थ'यै नागिरनानै जाबाय ना पवासे मोनब्ला फानबाय एखमब्ला ओरैनो पवासे मोनाब्लाबो आंथ' नाखौनो मोननो रोंखाया फिसाफोरनो माइरं आदा केजिखौनो माजों मोनगोन माजों मोना जालायो थोबोबाय फिसा खांनाया दा हनै आंहासो फिसाफोरखौ खाङै खाङै दा आहा नै बेमाराव गोलैनानै दं सिं सानाय मोदोम सानाय जादों गोदो ना सारनायफ्रा दै गिदिर गिदिरखौनो आलि थेबायबायनानै सारबायबायनायफ्रा फिसाफोरखौ माजों फिसिगोन माजों फिसिया माजों खांगोन माजों खाङा दा आहासो नै सिं सानाय मोदोम सानाय आथिं सानाय जानानै दं मावनानै जानो हाला दा फिसाफ्रा नायफिननांसिगौ जाहैबाय आंखौ खस्थ' मोनलै जोंनि दिनाव खस्थ'आनो बारामोन खस्थ'आनो मा खालामनानै माजों मोनजागोन माजों मोनजाया दानि दिनावनदेन माइरं सेरसेखौ ओरैनो मोनलाबायसैसो इसे एनै मावब्लानो जों गोदो एक्स' थाखाखौनो मोनदाङामोन दासो माबा एक्स' थाखाबो मोनदांबाय फास्स' थाखाबो मोनदांबाय गोदो जिग' जिग' खामला मावब्लाबो मोनदाङामोन माइरं सेरसेखौनो मोनमोन आदा केजि गाहामल' बुथुमनो हायोमोन जोङो दासो मोजां सायाव मोजां जालांबाय आरो गोदो जोंनि दिनाव बिदि नङामोन बन बानानै जानाय ना नागिरनानै जानाय बिदिनो साम' खांख्राइ नागिरनानै फाननाय जादों आरो खस्थ'यै खांबोबाय दा जोंहा बुरिबाय दा मा मावनानै जाबावनो जोंलाय जेबो मावनानै जानोनो हालाबो सानाय सुनायाबो गोदोनो मावनांगौखौ मावखाबाय दै गिदिर गिदिरखौ सारनानै ना साम' खांख्राइ नागिरनानै फिसाफोरखौ खांबोबाय बाबोबाय दाथ' हालानो नै मावनोनो न'आव मावनानै जानोनो माथो थानमान थानमानसो जायो खस्थ'आनो बारा जोंना बर'फोरनि नेमफ्रालाय बिदिनोसै बिहामजो लायनायफ्राबो